ہاں بھائی جی نمشکار بھائی جی میں کیا آپ کی کار ریپیرنگ شاپ ہے جی اصل میں میں کار میں کچھ وہ اسٹارٹنگ پرابلم آ گئی ہے اور پھر پٹرول وغیرہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد کچھ انجن میں کچھ پرابلم آ گئی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کی شاپ پہ اچھا تو آپ کی شاپ یہ کہاں ہے آپ کی شاپ اچھا لکشمی نگر میں ہے تو آپ کی شاپ یہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے اچھا چلیں اور اور بریک وغیرہ صحیح سے نہیں لگ پا رہا ہے اور پھر اور شیشے وغیرہ بھی صحیح سے وہ کور نہیں کر پاتے ہیں یہی سب پرابلمس ہیں اچھا اور انجن سے دھواں بھی آتا ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اچھا اچھا ٹوٹل چارج کتنا لگ جائے گا اگر میں اپنی کار ریپیرنگ کراؤں آپ کے پاس تو اچھا اچھا اچھا چار ہزار روپئے لگے گا اوہ جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ضرور ضرور ضرور ٹھیک ہے پھر آپ کی شاپ لکشمی نگر میں ہے ہم آتے ہیں کبھی ٹائم نکال کے جی نہیں بس تھینک یو بس یہی کار ریپیرنگ کرانی ہے تو میں نے فون کیا تھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو اوکے بائے